हँ

कहलहुँ की की समाचार अइ

की समाचार ठीक हय ने हँ जे कि हम कहै चप्पल लैके छलै धिआपुता आरके हय आहाँके हैय आहाँके दोकानमे चप्पल उप्पल हँ चप्पल सात नम्बर ने नम्बर कम्पनीवला आओर धिआपुताके भी हँ अच्छा

ठीक हय तऽ आबै आबै छी थोड़े कालमे आबै छी दोकानपर आयल छलहुँ शाममे हँ दोकानपर आबि रहलहुँ हन आओर दाम आर कहिऔ ने अच्छा आठ नम्बर जे दऽ देबै नओ नम्बर आओर पाँच नम्बर हय पाँच नम्बर

आओर सात नम्बर सात नम्बर सात नम्बर अच्छा आ आब अच्छे अथीके पाँच नम्बरके पाँच नम्बर पाँच नम्बर पाँच नम्बर लेत्तै तऽ आ कम्पनीके कोन कम्पनीके हए आ टाटाके हय टाटाके टाटा हय टाटा अ हय टाटा ठीक हय आबि रहलहुँ बससँ धिओपुतोके लअ कऽ आबै छी एगो पयर चप्पल नापिके लअ लेतै

धिआपुताके पयरपर छिअै तऽ आबैमे तऽ लागतै कनी ओन्ने समय लागतै ने आबैमे आपसियेमे से कम करबै दाम एक्के गो रहै नहि रखबै दाम अपने हँ नहि न नम्बर तऽ हय दामो कम करबै दाम कम करैके हए कत्ते पैसा लगबै छियै हँ हँ अभी आबि गेलहुँ जुत्ता हय जुत्ता जुत्तो भी हय जुत्ता

चीजेके लेल गेल आयल रहलहुँ हँ पहुँचहीवला छी आब